سیمانچل ٹریولر جی میں ابوطلحہ بول رہا ہوں کلام شاپ پورنیہ سے جی مجھے گاڑی چاہیے تھی اصل میری شادی ہے وہیں پہ جانا ہے پچیس تیس گاڑی چاہیے تھی جی قریب وہی سات آٹھ سو لوگ ہوں گے دیکھیے گاڑی کی بات ہے تو یہاں پہ ڈیمانڈ تھا کہ سب تھار ہو آپ کوشش کیجیے اگر سب تھار ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی خواہش تھی اور رشتے داروں کا کہنا تھا کرائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان شاء اللہ آپ کو منہ بولا کرایہ دیں گے ہم بس یہ کہ اپنی طرف سے رعایت کر دیجیے گا تھوڑی بہت ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اچھا تاریخ تاریخ بتانا بھول ہی گیے تاریخ ہے پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس جی وہی گیارہ بجے آپ ہمارے دروازے پہ پہنچ جائیے کیونکہ مہمانوں کا کہنا ہے کہ لیٹ سے شادی پہ جا کے کوئی فائدہ نہیں ایک ہی ٹائم پہ دونوں چیز ہوجاتی ہے تو ہم لوگ جلدی نکلنے کا ارادہ ہے اس لیے جلدی آئیے آپ